میں پسند کروں گی بنانا شمال ہندوستانی جوکہ ڈش ہے اڈلی سانبھر اور میندو وڑا اور اس کی وجہ ہے کیوں کیونکہ ہم مہاراشٹر میں رہے ہیں اور مجھے بس بچپن سے ہی بچپن سے ہی مجھے اڈلی بہت پسند ہے بہت پسند اڈلی سانبھر اور اس کی ہری چٹنی اور میندو وڑا ہمارے پریوار میں یہ سب ہی سب لوگ یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور مجھے بہت اچھی طرح اسے بنانا بھی آتا ہے اور بھی بہت ساری ڈشز ہیں جلیبی سموسے یہ سب بھی اچھے ہیں اور وڑا پاؤ وڑا پاؤ تو بہت ہی اچھا ہے جس کے ساتھ ہری مرچی کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے لیکن ان سب سے اوپر پھر بھی میرے لیے اڈلی میندو وڑا سانبھر اور ہری چٹنی ہے جوکہ بہت ہی بہت ہی ذائقہ دار ہوتا ہے